आंनि सेकेण्ड प्रडाक्टआनो जाहैबाय सेर दा सेरखौ दाखालै बाजार दिनावहाय गोबां सेर दङ सेराथ' अनेक भेराइटि कवालिटि थायो नाथाय मोनसे सेरखौ आं नुनानैहाय मोजां फसायनानै लांदोंमोन नाथाय बे सेरखौ लांनानैहाय न'आव बाहायनायाव जेरायनायावनो बे आथिङा बायनाय जाबाय आरो खारन आं सानदोंमोन बे सेरा बिराथ मोजां कवालिटि नाथाय बियो जिरायनाय लोगो लोगो बियो आथिङा बायना होबाय आं बिराथ लस्थ मोन्नाय जाबाय आं सानदोंमोन बे सेयारा बिराथ लास्टिं होगोन नाथाय बे सेयारा लास्टिं होयाखै आंनि थाखाय मोनसे बिराथ सिन्था जादों आरो ब्राथ गाज्रि मोन्नाय जादों गोसोया